ہیلو میں توقیر خان بات کر رہا ہوں کیا میری بات اولا سروس سے ہو رہی ہے جی دراصل مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ میں اپنی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں اور آپ مجھے یہ بتا دیں کیا آپ جو پیمنٹ ہے وہ یو پی آئی آئی ڈی کے تھرو جیسے فون پے جی پے یا پے ٹی ایم سے ایکسپٹ کر سکتے ہیں جی جی جی دراصل بات یہ ہے کہ میں کیش یوز نہیں کرتا ہوں اور مجھے یہی پتہ کرنا تھا آپ سے کہ آپ جو ہے وہ پیسے آنلائن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ آنلائن لے سکتے ہیں پیسے تو آپ مجھے اپنی یو پی آئی آئی ڈی بھیج دیں اور میں آپ کو آنلائن پیسے بھیج دوں گا جی بہت بہت شکریہ میری یہ پریشانی حل کر نے کے لیے شکریہ